हलो नमस्कार सर नालन्दा यूनिवर्सिटीके बारेमे कनी बतायल जाउ जायवला विशेषता जी जी जी अच्छा अच्छा जी जी

तेँ लए कऽ जी

जी जी जी जी अच्छा अच्छा हँ उएह हम तऽ नाम सुनने रहियै तऽ कहलियै विशेषता की छै युनिवर्सिटीके जे बड़ा देश विदेशमे नाम भए रहल छै आ हमरो बचवाके ओहिमे एडमिशन करौने रहए अच्छा अच्छा

विशेषता की छै आओर विशेषता की छै ओकर युनिवर्सिटीके रहन सहन खानपान आ व्यवस्था आँय जी जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

जेनाकि विद्यार्थी सभके लौज चाही रहैके लेल दूरदराजके विद्यार्थी जे जेतै ओ मतलब व्यवस्था छै ने ओहिठाम युनिवर्सिटीमे हँ हँ नहि नहि तैँ पुछ्लहुँ सर जे मतलब छै से ईसभ जानकारी तऽ नहि छल सुनै छलियै देखै छलियै नाम सुनै छलियै एहि चीजके तऽ कहलियै कमसँ कम जा कऽ अहाँसँ सम्पर्क कए कऽ एहि चीजके विषयमे बुझी युनिवर्सिटीके बारेमे सभटा जनकारी ली हँ अही लए कऽ फोन केने रहहुँ

जी जी जी जी जी जगह छै ने

जी जी ठीक छै सम्पर्क करब